नमस्कार बताइए सर क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी अच्छा अच्छा आपको खाने के रिगार्डिन्ग बात करनी है हमारा नम्बर कहाँ से मिला आपको अच्छा बहुत सही किया ई आपको इस शहर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेन्ट पर आपसे बात हो रही है और आप पहली बार आए हैं शहर में राइट तो आपको वेज पसंद है या नॉन वेज अच्छा वेज में ई खाना है तो वेज में एक तो आई मीन इस्टार्टर वगैरह से लेने हैं या रो सीधे या नॉर्मल चावल रखना है या फ़िर रोटी वोटी साथ में वह भी बताना है अच्छा रोटी वोटी देखो हमारे यहाँ पर एक तो वह वेज के अंदर जो हमारा खुद के रेस्टोरेन्ट की एक इस्पेशल थाली है वह सबसे बेस्ट है उसमें एकदम कॉम्बो टाइप आता है सारी चीज़ें उसमें म आपको रोटी सब्ज़ी दाल चावल सलाद लस्सी यह सबका एक कॉम्बो आएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एकदम भरपेट मिलेगा और एक जो हमारा पी बी एम है पनीर बटर मसाला वह बेस्ट है अपने शहर का सबसे बेस्ट यहीं से सब जगह पैकिन्ग वैकिन्ग होती है अगर कहीं भी जाना होता है खाने को तो हमारे यहीं से ऑर्डर करते हैं वह तो आपको बताइए कौनसी चीज़ पैक करनी है फ़िर थाली वाला करें या फ़िर यह पी बी एम वाला करें अच्छा ओ जो एड्रेस है उस पर भेजना है या फ़िर आप आकर लेकर जाएँगे

ओके और कुछ सर बताइए ठीक है ठीक है वह सब हम कर देंगे उसपे एक केंद्र जो भी सिस्टम रहेगा वह अपन कर देंगे ओके सर